हमरा आरके उँचाइ सऽ नहि डर लगैए उँचाइ पर चढ़ैमे जत्ते उँचाइ रहैए ओत्ते बढ़िऑं लगैए हम अपना पएर सऽ चढ़ै छी नहि हमरा डर लगैए आ नहि उँचाइ नहि डर लगैए बढ़िऑं सऽ धीरे धीरे चढ़ि जाइ छी कत्तेके होइ छै जे कि उँचाइ से बहुत डर लगल उपर गेल निच्चा तकलक तऽ लागल कि जे बहुते निच्चा गड्ढा छै ओहि सऽ सब कोइ डरा गेल लेकिन हमरा डर नहि होइए हमरा चढ़ैयोमे नीक लगैए उपर जाइयोमे नीक लगैए आओर उपर चढ़िके घुइमो फिर लै छी हमरा कोनो दिक्कत नहि कोनो डर हमरा कहियो कोनो नहि फोबिया यानि कि एहिमे जे यऽ हम अपना पएर सऽ चलि सकैत छी कोनो डर नहि लगैए बहुत बढ़िऑं यऽ हमरा इसबके कोनो डर नहि लगैए हम चढ़ि सकैत छी हम चढ़ाइ करि सकैत छी पएर सऽ पैदल बुलै छी आ कत्तेके होइ छै जे कि डर लागल उपर जाइके बाद लेकिन हमरा डर नहि लगैए इसबके नहि उँचाइके डर लगैए नहि चढ़ैमे कोनो दिक्कत होइए आराम से चढ़ि जाइ छी देख सुनि लै छी हमरा कोइ डर नै लगैए बहुत बढ़ियाँ यऽ ठीक यऽ अच्छा यऽ एहन होना चाही सबके साथ एनाहिते रहना